ब्रह्माण्ड जे छै ने ई तऽ अद्भुत भगबानके बनायल चीज छै एहिमे जे छै इंसान जे बनल छै प्राकृर्तिक जेना कि फल फूल जे छै ओहिमे रङ्ग आबै छै मने रस आबै छै पकै छै फूल आबै छै ई तऽ अद्भुत चीज छियै पानि पहाड़ सए निकैलकए आबै छै हमसबके मिलै छै पीयै के लिए आओर कहैके मतलब अमृत जीबन चलै छै ब्रह्माण्डके सबसऽ अद्भुत चीज तऽ इहए छियै जे मानब जे छै जन्म लै छै पशु पक्षी जन्म लै छै एहि संसारके अन्दर जे छै सब मने धान गेहुॅंम मकइ मखान आम कठहल लीची सब भगबानके कृपासॅं फलै फुलै छै तऽ ब्रह्माण्डके तऽ अद्भुत चीज छै ई दिन होइ छै राति होइ छै आ तारा चमकै छै सूर्जके प्रकाश आबै छै ओइ सऽ सब ऊर्जा मिलै छै तब जे छै जिन्दगी संसार चलै छै तऽ ब्रह्माण्ड तऽ अद्भुत चीज छै ब्रह्माण्डके बारेमे जे छै से जानकारी प्राप्त कैरि लेनाइ आसान बात तऽ नहि छै बड़ा बड़ा सन्त जी छै महात्मा उन्ही जे छै दुनियाँमे योग साधना कए कऽ जे छै अपना आपके ब्रह्माण्डके रहस्यके बारेमे जानि पाबै छै अद्भुत तऽ वएह चीज छै बच्चा जन्म लै छै फेर मने बढ़ै पलै छै जबान होइ छै फल फूल होइ छै गाय भैंस बच्चा दै छै दूध दै छै प्राकृर्तिक पानि दै छै हबा बहै छै ओहि सऽ जीबन चलै छै इंसानके तए ब्रह्माण्डमे तऽ बहुत किछु अइसन चीज छै जे खनिज सम्पदा छै जैसेकी मनुष्यके बहुत मने प्राप्ति होइ छै ओहिसॅं अपन भौतिक युगके मने जरूरतके चीज बहुत मने ब्रह्माण्डके तऽ बहुत किछु चीज एहेन छै जे की मने मनुष्यके लिए बहुत ही अच्छा चीज मने प्राप्त होइ छै ओकरासॅं आओर ब्रह्माण्डमे तऽ एक से एक चीज छै जे जेना मछली छै साँप छै बाघ छै तोता मैना छै तऽ फल फूल छै नारियल छै अनमोल चीज जामुन छै लताम छै अनार छै मता छै जे हमरा सबके इलाकामे जेना फुटबा होइ छै ओ सब जे छै से बहुत किछु कच्चा मालके द्वारा पक्का माल तैयार होइ छै केतारी होइ छै ओ सऽ चीनी बनै छै बहुत किछु एहेन छै जे हमरा आरके इलाकामे प्राप्त होइ छै आओर ब्रह्माण्डके तऽ अद्भुत चीज छै मानब जीबनके लिए ब्रह्माण्डके प्राकृर्तिक बनावट जे छथि तऽ बहुत ही खूबसूरत अच्छा चीज इश्वर द्वारा सबके मिलल छै हमसबके तऽ ओ तऽ जे छै से ब्रह्माण्डमे तऽ बहुत चीज अचम्भा करैबला छै अइसन नहि छै की जे ब्रह्माण्डमे एक ही चीज अचम्भाके लिये छै बहुत किछु रहस्यमय छै जेकि अभी तक इंसान जानि भी सकलै नहि आओर ओकर खोजमे रिसर्चमे लागल छै दुनियाँके बिज्ञानिक सब आओर सन्त महात्मा तब बहुत ही अच्छा चीज छै ब्रह्माण्डमे तऽ एक से एक चीज जानैके चीज छै अचम्भित करैके चीज छै हमसब जे जीबन साँस लाए रहल छियै आ जिन्दगी जी जी रहल छियै ब्रह्माण्ड के सबसे बड़ा चमत्कार तऽ इहए छियै जे साँस एक साथ आबै छै